हा मां मुंहिंजे सर जेका मुंहिंजा ॻाइण जा गुरू आहिनि उन्हनि खे ॿुधो आहे ऐं अॼ ताईं मां उन्हनि खे ॿुधंदी अचां पई थी ऐं उन खां ई मां सिंधी ॻाइणु सिखी आहियां ऐं उन्हनि जे पारां ई मां सिंधी वधीक सिखी आहियां उहे बि एस पी बी बाला सुब्रीयम खां सिखी करे अॻिते आहिया आहिनि ऐं उन्हनि असां जहिड़े नौजवाननि खे ॾाढी सुठी सिखिया ऐं सिंधी ॻाइणु सेखारियो आहे हुननि असांखे गॾु वेही करे हारिमोनियम तबिला ऐं सिंधी अलॻि अलॻि जेका वाध हूंदा आहिनि उन्हनि सां गॾु विहारे करे असांखे अलॻि अलॻि सेखारियो आहे ऐं उन्हनि ई असांखे हेतिरो अॻिते वधायो आहे त असां त असां सुठी तरह सिंधी ॻाए सघूं था पोग्रामनि में वञी सघूं था ऐं हुनन खे सिखी करे असांखे ईअं थींदो आहे की असां बि हाणे अॻिते ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाइणु ऐं वधीक सिंधी ॻाइणु जीअं भॻिवान जा गाना आहिनि झूलेलाल जा गाना ऐं भॼन आहिनि चालीहे में ॻाइणु चेटीचंड में ॻाइणु ॿियनि खे बि सेखारूं त उन्हनि जो ॾाढो वॾो सहकारु रहियो आहे ऐं ॿिया बि सिंधी चङा गाइक आहिनि जंहिंखे मां अॼ ताईं ॿुधंदी आई आहियां जीअं त लता लालवाणी हिकु ॾाढा सुठा गाइक आहिनि ऐं भगवंती नावाणी उअ त ॾाढा मनपसंदि गाइक आहिनि मुंहिंजा ॾाढा मूंखे उन्हनि जो आवाज़ु वणंदो आहे उहे उन्हनि जो ॾाढो स्वभाव बि मां ॿुधो आहे ॾाढो सुठो हुओ पर मुंहिंजे म ज़िंदगीअ में मां नसीब कोन करे सघियमि त उन खे मां रुबरू ॻाईंदे ॿुधी सघां यां ॾिसी सघां जीअं हूअ ई एतिरो सुठो ॻाईंदा हुआ त लता मेम लालवाणी त हींअर आहिनि उहे ई केतिरो सुठो ॻाईंदा हूंदा त ॻाइणु हिकु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे उन्हनि सां पंहिंजी सिहत बि सुठी रहंदी आहे पंहिंजो गलो बि सुठो रहंदो आहे त हिन हिसाब सं ॻाइणु सभिनी खे घुरिजे थोरो घणो घर में ॿाहिरि सिखणु घुरिजे ॻायण घुरिजे थोरी पंहिंजी कला ॾेखारण घुरिजे